म्हजो फर्स्ट प्रॉडक्ट म्हणल्यार जिन्स आनी तेच्या बद्दल आतां पोजिटिव्ह उलयतलों जिन्स ही आसा ती आतांच्या काळांत मॉडर्न आसा फॅशनेबल आसा आनी तीं खूब खूब जाणां यूज करता इव्हन बॉय्ज गर्ल ती खूब जिन्स खूब अशीं कम्फर्टेबल आसा ऍन्ड कमी प्रायसेनूय आमकां गावता आनी आमकां अशी खंय हाका केज्यूअल फंक्शन बी आसता थंय थंय घालून गावता भोंवपाक पसून घालूंक गावता आनी कोणाचें कितें कितें आसलें जाल्यार फंक्शन बी आसलें जाल्यार थंयूय आमकां घालूंक गावता ऍन्ड तीं इजिली आमकां खंय मार्केटांत अवेलेबल गावता बाय करपाक गावता आनी तीं म्हणल्यार आतांच्या काळांत तिचो प्रायस बरो आसा आनी जिन्स हीं खूब वेल्युएबल आसा आनी इव्हन सगळे लोक सगळे लोक चेडे चेडवां इव्हन बायलां सुद्दां तीं ऑर्डर करता बाय करता बकॉझ जिन्स ही खूब कम्फर्टेबल आनी तीं अशीं आमकां खूब अशीं टायटूय जायना सारकीं आमकां पांयार सारकीं फीट बसता सारकी आसा ऍन्ड आतां जिन्स हीं आसा पळय तीं तितूंत आमकां खूब तरेचे जिन्स गावता म्हणल्यार खूब तरेचे पेटर्न येता जोगर्स येता कारगो येता जिन्स येता मागीर आनी खूब तरेचीं येता कारगो पॅण्ट हें आसा तें आतां कारगो मागीर जोगर्स पॅण्ट ह्यो खूब तरेचे मॉडर्न आसा फॅशनेबल आसा ते आतां इव्हन दाखटे भुरगे सुद्दां आतां जिन्स घालता आनी इव्हन तीं घालून कपडो सुद्दां तिचो बरो आसता आनी जिन्स ही सगळ्यांक सगळ्या लोकांक सगळ्या भुरग्या लोकांक चेडवांक सगळ्यांक आवडटा म्हजो हो पोझिटिव्ह हें आनी तिचेर नॅगिटिव्ह हें कांय ना हांवें तरी आतां जिन्स अशी यूज करतां पूण म्हाका आजून नॅगिटिव्ह इफेक्ट कांय गावूना पोझिटिव्ह इफेक्टूच गावला तो आतां तुमकां सांगिल्लो आसा